السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی ہاں مجھے ایک ایسا براڈ بینڈ کنیکشن قائم کرنا چاہیے جو زیادہ ڈیٹا کو سنبھال سکے اور اس کے لیے مجھے براڈ بینڈ سروس فراہم کرنے والوں سے رابطہ کرنا ہوگا جی ہاں مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا ان کی سروس زیادہ مکینوں کے استعمال کو سپورٹ کر سکتی ہے اور کیا یہ کنیکشن میرے اپارٹمنٹ میں موجود تمام افراد کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے جی ہاں میرے سروس فراہم کرنے والوں سے تفصیلات حاصل کر کے ان سے پوچھ گجھ کر کے یقین دہانی حاصل کر سکتا ہوں کہ ان کا کنیکشن زیادہ ڈیٹا کا پوچھ بوجھ سنبھال سکتا ہے شکریہ السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ